जब नवरात्रि शुरू होइ छै तऽ पहिले दिनसँ गाँवमे जे लोकसब रहै छथिन ने अपन अपन बच्चाके मतलब हीँग लहसुन काला कपड़ामे काला कपड़ामे बान्हिके सीबिकऽ पहिरा दै छथिन आओर काजल उजलसब ज्यादे लगाके राखै छथिन ईसब गाँवके ज्यादे मतलब ई छै आओर लोक मतलब गाँवमे जादू टोनाके मतलब बहुत ई करै छथिन ओतना बाहरमे नहि छै जतेक गाँवमे ईसबके करै छथिन आओर मतलब बहुत एहन मतलब पेड़ो पौधा छै जाहिलए जाहिलए लोक कहै छथिन ई पेड़पर नहि जाइके चाही अथी पीपलके पेड़सँ भी बहुत लोक अथी रहै छथिन पीपलके पेड़के बारेमे बोलै छथिन मतलब पीपलके पेड़ जल्दी किओ काटऽ नहि सकै छै आओर नहि काटै उटैके नहि किछु हइ एसन पीपलके पेड़के बारेमे आओर बेलके जे पेड़ पेड़ होइ छै ओहिके बारेमे लोग बोलै छथिन ईसब होइ छै गाँवमे आओर